आमच्या गांवांत जे लोक रावतात ते वेग वेगळे खेळ खेळटात जशे की क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी वॉलीबॉल अशें आनी हेर खेळ जे आसा ते आमच्या गांवांत खेळटात हे अशे खेळ खेळिल्ल्यान आमची भलायकी बरी आसतात आनी एक्सरसाय एक्सरसायज बी जाता हे एक म्हत्वाचें आसा आमचे भुरगे जे आसात ते हे सगळे खेळ खेळपाक वेगवेगळ्या गांवांनी खेळपाक वयतात आनी आमच्या गांवचे बाकीचे लोक सुद्दां तांकां पळोवपाक वयता जेन्ना वेगवेगळ्या गांवांनी क्रिकेट टॉर्नामेंट जातात तेन्ना आमी आमची गांवची टीम घेवन त्या टॉर्नामेंटाक वतात टुर्नामेंटाक वयच्या पयली आमी सगळे प्रॅक्टीस करतात प्रॅक्टीस करता कित्याक की आमकां ती ट्रॉफी हाडपाक जाय थंय फस्ट प्रायज उरता विनर्स जाता तांकां एक लाख कॅश प्लस ट्रोफी मेळटा आनी रनर्स जाता तांकां पन्नास हजार कॅश प्लस ट्रॉफी मेळटा आमी क्रिकेट जानेवारी फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यांत खेळटात क्रिकेट सोपतकच जून जुलय म्हयन्यांत आमी फुटबॉल खेळटात आमच्या हांगा फुटबॉल टॉर्नामेंट उरता तो टॉर्नामेंट चडसो पावसाच्या दिसांनी उरता आनी आमची टीम घेवन आमी वेगवेगळ्या गांवांनी टॉर्नामेंटाक वता जेन्ना आमकां आमच्या गांवच्या लोकांक जे लोक खेळपाक वयता आनी समज आमकां त्या खेळांत कंपिटिशनाक प्रायजीस मेळटा तेन्ना आमकां खूब बरें दिसतात उमेद जाता अशें करून गांवांत रावपी लोकांच्या खेळांत म्हत्वाचे वांटो आसतात